हिनजाव गोदाननो जोङो जों हिनजाव गोदान लायोबा जोङो मा मा होयो जोङो गानहोयो जोमहोयो जेनेबा जायहा हादों बेहा सना रुफा होगोन गाननाय जोमनाय दख'ना होगोन जोमग्रा होगोन जोङो हिनजाव गोदाननो देलायहोनो थाखाय आसान खेरा बायो जि उरुना सि बायो जों हौवाफोरनो सि गुफुर बायो आवाथिआव मन्द'बाव जिरायो बेखौ होयो आरो ओमफ्राय जोथोबाव बिनि हाबा जाखांबाय नालाय जोथोबाव जोङो बिदिनो आसिरबाद होनायाव जोङो सोरबा माबा फैसा होगोन सोरबा थोरसि होगोन सोरबा माबा होगोन रायजो जानायनि थाखाय ओमफ्राय बेहाय जाय जायनि हिनजाव गोदाननि बिमा बिफा बियो जायहा हादों बेहा फालें हरगोन आलना हरगोन बायदिसिना हरगोन आरो बेहाय दा जोंथ' जोंहा जाबाय जोङो होबाय जोङो बिदिनो रायजोफोरनि सिगांआवनो सितलाआव दन बहायो थेबोलाव दन बहायनायाव जों बेयाव होयो आरो फैसा होयो थोरसि बायदिसिना जग काप प्लेट गासिबो जाय जायहा निमेनथ्र जानो थांदों बेहा गासिबो बिखौ साफा मोनफा होगोन आरो सोरबा फैसा होगोन सोरबा काप प्लेट होगोन सोरबा माबा होगोन बाहाय जेनेबा हिनजाव गोदाना बेहाय न'खराव संसार रायजो जाथों मोजां जाथों होननानै जोङो आसिरबाद होननाय जायो आरो बेखौ आसिरबार होखांनानै जाखां लोंखां फैगोन ओमफ्राय न'आव गय फाथै बायदिसिना जानानै न'आव गाव गावबागाव न'आव फैफिन जोबलाय लायनाय जायो आरो दा हिनजाव गोदान बेखौनो जोंखौ सनमान लाहरगोन खुलुमहरगोन हौवा गोदान हिनजाव गोदाना बे हिनजाव गोदाना जिहुथे मोजाङै थांनानै थाथों मोजाङै मोजां रायजो जाथों होननानै बयबो आसिरबाद होनाय जायो आरो जोङो मा होनबावनो हिनजाव गोदाना जोंना बिदिनोसै जोंनि बर'नि नेमा जाहोनाय लोंहोनाय गासिबो बेखौनो होनानै माबायो आरो होयो है आं बुंनो रोंला बेनिफ्राय जाबायबा नै दाननोसै